आमच्या भारतांत पर्यावरण म्हणटकूच न्हंयो तर सगळ्यो सुकल्या पावस पडलो जाल्यारूच न्हंयो सगळ्यो वाडटात रानांनी तर झाडां नाच दिसच ना रानांनी झाडां सगळीं कातरून उडयल्यां आनी आतां लोक घरां बांदता त्या खातीर रानूच उरोना दोंगर तर सगळे कापून कापून पूल बीन केल्या दर्यान तर सगळें प्रदूशीत जालां सगळीं जाणां हें कचरो उडयता पिशव्यो उडयता मागीर फॅक्ट्रीच्यो कंपनीच्यो सगळो वेस्ट आसा तो सगळो उदकान वयता शेतां तर आतां लोक रोयच ना पयलीं लोक शेतां खूब रोयताले आतां कांय वर्सान पळयता जाल्यार शेतां नाच माती तर आतां सगळीं व्हांवून व्हांवून दोंगरा वयल्यान कोसळटा ब बदल जाल्लो आसा भरपूर ह्या तीन वर्सांनी तर भरपूर बदल जाल्लो आसा हुंवारां येता लोकांचीं घरां वयता दोंगर कोसळटा झाडां पडटा न्हंयो तर टुडूंब भरता तें तें आतां पावसान सुद्दां पावस सुद्दां आतां सारको पडना पावस जुना जुनान पडपाचो आसून जून जुलायान पडटा केन्ना केन्ना बेगिनूय पडटा ना जाल्यार फूल वर्सभर मदीं मदीं पावस पडत आसता गिमाळो तर नाच गिमाळो केन्नाय जाता मदींच पावस पडटा मदींच गिमाळो जाता हिंवाळो तर हिंवाळो तर सारकी थंडी पडच ना आतां सगळो पावस गरमी हिंवाळो मिक्स जाला रुतूंनी आमकां खूब बदल पळयल्या आमी तीन वर्सां जालीं हें फक्त पर्यावरणा खातीर आमी सगळे प्रदुशीत करून उडयलां न्हू लोकांनी म्हणून